हॅलो विनायक रॅश्टोरण्ट न्ही म्हाका ऑर्डर करपाक जाय आसली हांव वेदांत उलयतालो म्हजो बर्थडे आसा सो म्हाका बटर चिकन तेतूंत मसालो कमी घाल लिंबू सोडा एक आनी तातूंत साखर मातशी कमी घाल आनी फ्रायड्रायस कर तेतूंत मातशें मीठ कमी घाल आनी मातशें बेगीन धाडपाक ट्राय कर